असांजी दिल्लीअ में त घणेई पूजा स्थल आहिनि ऐं असां सभु मल्हाईंदा आहियूं ॾिसो लोहड़ी मल्हाईंदा आहियूं ॾियारी मल्हाईंदा आहियूं दशहरो मनाईंदा आहियूं होली मल्हाईंदा आहियूं ऐं घणी पंचायतूं बि ठहियलु आहिनि हिते सिंधी पंचायतू ठहियलु आहिनि उन्हनि सां उन्हनि जा सभु माण्हू ईंदा आहिनि असां मिली झुली करे इया पंचायत में मिली करे ऐं माण्हू सब कठा थी करे इए सभु त्योहार मल्हाईंदा आहियूं कोई बि त्योहार हुजे उहो छा आहे गुरु बाबा जो जनम ॾींहुं हुजे चाहे हीअं पंजुवीह डिसेंबर ते क्रिसमस ज बि असां उन्हनि जो बि मल्हाईंदा आहियूं ईद वारनि सां बि असांजो मेल मिलाप आहे ईद बि सुठे नमूने सां मल्हाईंदा आहियूं पर पंहिंजे जेके सांस्कृतिक ऐं जेके सामाजिक प्रोग्राम हूंदा आहिनि उहे ॾाढा सुठा असां मल्हाईंदा आहियूं असांजी पंचायत में इहा मौज मस्ती आहे ॾिआरी दशहरो होली ऐं इए चेटी चंड वग़ैरह सब मल्हाईंदा आहियूं महिरबानी